جی ہاں میں شربت بنا لیتی ہوں نیمبو کا شربت روح افزاء کا شربت اور اور بہت سارے شربت بنتے ہیں اور میں جوس بھی بنا لیتی ہوں گاجر اور چکندر کو مکس کرکے بھی جوس بنتا ہے کریلے کا بھی جوس بنتا ہے انار کا بھی بنتا ہے موسمی کا بھی جوس بنتا ہے بہت ساری بہت سارے سامان ایسے ہیں جس کا جوس بنتا ہے اور وہ بہت سارے سمانوں کو پیتے بھی ہیں ہم لوگ اور اس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے ہم لوگوں کی ساری چیزوں کے جوس بنتے ہیں کیلا کا جوس موسمی کا جوس انار کا جوس بنا لیتی ہوں اور شربت بھی بہت اچھے بنتی ہیں روح افزاء کا شربت نیمبو کا شربت اور کریلے کا جوس بنتا ہے پالک کا جوس بنتا ہے اور پالک کا جوس بنتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کے جوس بنتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے جوس وغیرہ بنائے جاتے ہیں